भारत में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी की तुलना में हिंदी ही अच्छी क्योंकि यहाँ भारत के लोग हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं हिंदी भाषा की लोग भी यहीं रहते हैं इसलिए हिन्दी ही बहुत अत्यंत आवश्यक है और अंग्रेजी से अच्छा है